रामचंद्र सिरीज बाय अमिश फायनली तेचो फोर्थ बूक द वॉर ऑफ लंका रिलीज जालो आनी हांवे तो केल्लो ओर्डर बिकोज राम सिता आनी रावण वाचून जाल्ले एमेजोना वयल्यान केल्लो तो ओर्डर आनी तो एस्टिमेटेड डेट सांगलेलि विदीन सेवेन डेज पूण पांचूत दिसांनी येयलों बूक कवर बिन सारकें चकचकित आसलें नो डेमेज टू द बुक आनी रामचंद्र सिरीज म्हणल्यार वाचपाकूच रावल्ले हांव तो बुक लंका बुक आनी कवर बिन इंटेक्ट येयल्ले कांयच पिनलेले नासलें आनी डिलीवरी सुदा टायमार जाल्ली विथावट एनी इनकनविनियन्स टू द डिलीवरी बॉय आनी लंका बूक येयल्लो आनीक एक एक्सट्रा कवरिंग आसलें ताका सो देट इंटरनली तो बूक कांय डेमेज जावपाक जायना म्हणून आनी प्रिंटूय सगळें प्रोपर आसलें अशें नासलें की थोड्या पेजींचेर सारकें प्रिंटेड आसलें आनी थोड्याचेर ना प्रिंटूय बरी आसलीं फ्रेश आसली कोपी कळटाले की कोपी कांय डेमेज जावना आसली वायल इट वॉज ट्रेवलिंग आनी ओवरओल प्रोडक्ट सर्विस आनी फेसिलीटी बरी आसली द वॉर ऑफ लंका बूक जी हांवें एमाजेना वयल्यान ओर्डर केल्ली ती